हिकु जनवरी उणिवीह सौ एकहतरि सोरहं नवंबर उणिवीह सौ अठहठि ॿ अक्टूबर ॿ हज़ार चारि छह जून ॿ हज़ार नव ॿारहं डिसंबर ॿ हज़ार वीह